भारत में रेलगाॾी जी ऐं बसिनि जूं सुविधा ॾाढी काफ़ी तमामु काफ़ी सुठी आहे ऐं असां ॾिसणु वेठा हींअर नंढे खां वठी वॾे सफ़र ताईं जीअं वंदे भारत ट्रेन जो सफ़रु सुठो चालू थियो आहे ऐं असां जीअं टूरिंग कंदा आहियूं त हुन में बि सुविधा सुठियूं आहिनि काफ़ी आहिनि रस्ता सुठा ठहियलु आहिनि नंढे गांव खां वठी करे वॾे शहरनि ताणी सुठा रस्ता ठहियलु आहिनि ऐं गाॾियुनि जो सिस्टम ॾाढो सुठो में सुठो आहे टूरिंग जे लाइ त दी बैस्ट आ ऐं अञा तमामु सुठो सुठो सभु कुझ थी सघंदो आहे हिन जे अलावा रस्ता काफ़ी वॾा थी चुकिया आहिनि रेलनि में बि सुविधा सुठियूं आहिनि ऐं सिस्टम अॻियां हली अञा बहितरु थींदो हुन जे लाइ असांखे मतिलबु विश्वास आहे ऐं हिन जो सामिनो अञा सामिनो करणु माण्हू खे अॻियां न पवंदो वधीक सुठो सिस्टम थी सघंदो आहे ऐं हुन खां पोइ कंहिंखे कोई तरह जी दिक़त कोन ईंदी हर कोई सुठे सां सफ़रु करे सघंदो ऐं अञा तमामु बहितरु सभु हल थींदो